हलो जय झूलेलाल बुधायो

घणनि ॾींहंनि जे लाइ छह ॾींहनि जे लाइ ऐं तव्हां जो बजेट छाहे ऐं तव्हां खे घणे पैसनि में तव्हां खे पूरो गुजरात घुमणो आहे ऐं कहिड़ी कार में घुमणो अथव पंजाहु हज़ार पंजाहु हज़ार में तव्हां खे छा छा खपेव फूड इंक्लुडेट खपे के फूड इंक्लुडेट न खपे फूड इंक्लुडेट ऐं उन में तव्हां खे शॉपिंग बि करिणी अथव शॉपिंग बि करिणी आहे ठीकु आहे त तव्हां खे पंजाहु हज़ार में इनोवा कार मिलंदी पंदरहं ॾींहंनि जे लाइ उन में उहो ड्राइवर तव्हां खे सॼो पू पूरो गुजरात बि घुमाईंदव ऐं तव्हां खे बुधाईंदव की तव्हां खे शॉपिंग छा करिणी आहे ऐं कहिड़े होटल में किथे केतिरो खाइणु होटल सुठी हूंदी तव्हां खे सुठो बि लॻंदव रोटी बि सुठी हूंदी इनजी चिंता तव्हां न कयो ॿियो फूड इंकलुड आहे शॉपिंग इंकलुड आहे ऐं घुमण जे स्थान ऐं टोटल तव्हां खे पंदरहं ॾींहंनि में तव्हां खे ॾह जॻहिनि ते तव्हां खे घुमाइजो घुमाईंदो वेंदो होटल तव्हां खे थ्री स्टार खपे त तव्हां जो ख़र्चु टोटल चालीह हज़ार ईंदव ऐं फाइव स्टार खपे त पंजाहु हज़ार ऐं सेवन स्टार खपे त सठि हज़ार त लेडीस ड्राइवर खपे त उनजे लाइ थोरो तव्हां जो ख़र्च पोइ वरी वधी वेंदव पंज हज़ार ॿिया वधी वेंदव लेडीस ड्राइवर थोरो वधारे घुरदियूं आहिनि पैसा उन्हनि जो छोकि हुननि खे घरनि घरां परमिशन न मिलंदी आहे पंदरहं ॾींहु सलंग पेसेन्जर सां घुमण लाइ त तव्हां बि थोरी रोज़ु रोज़ु हिते घुमण ईंदव त असां बि कमाईंदासीं त सही न घटि घणा घटि कयूं तव्हां ॿुधायो तव्हां जो छाहे तव्हां घणा के तव्हां खे घणे में पोसाइजंदो तव्हां ॿुधायो त सही तव्हां खे घणे में पोसाइजंदो मां पंजतालीह हज़ार थो चयां तव्हां खे घणे में पोसाइजंदो चालीह न थींदा बाएतालीह हज़ार थींदा तव्हां जा बि न मुंहिंजा बि न ठीकु आहे हलो त चालीह हज़ार में तव्हां खे ॾह शहर घुमाया वेंदा अहमदाबाद वडोदरा सूरत सूरत में अलॻि अलॻि टेम्पल जेका बि आहिनि ऐं जेको स्टेचू ऑफ़ युनिटी आहे ऐं सुबुह जो ब्रेकफास्ट ऐं राति जो डिनर मिलंदव लंच तव्हां खे इंकलुडेट कान अथव मंदर में वञिणो हुजे त सूरत में इस्कॉन टेम्पल आहे स्वामी नारायण टेम्पल आहे गल्तेश्वर टेम्पल आहे ऐं तव्हां खे कोई एडवेन्चर अगरि एडवेन्चर करिणो हुजे जीअं अमेजिआ आहे वंडरला आहे वडोदरा में ऑरसन केम्प आहे पर हू तव्हां खे पेकेज में इंकलुड न मिलंदव अगरि हू तव्हां खे पेकेज में इंकलुड खपे त हुनजे लाइ तव्हां जो ख़र्चु वधी वेंदो ॾह हज़ार खां ॾह हज़ार खनि ॿिया हू असांजे पेकेज में इंकलुड ई न हूंदो आहे हू तव्हां जो ई आहे जेको बि ख़र्चु खाली असांजो ड्राइवर तव्हां खे वठी वेंदो ऐं तव्हां खे पिक करे तव्हां जे जिते तव्हां जो हूंदो स्टे हुते तव्हां खे छॾे वेंदव हा तव्हां खे कम शिकाइति जो मोक़ो न ॾींदासीं असां चिंता न कयो हा ठीकु आहे तव्हां जी जीअं मर्ज़ी